हेलो कोन आम लेबै यै कोन कोन लेबै मा माल मालदहो छै कलकतिआ छै मिनरी छै बहुत रङ्गके छै किसनभोग छै मालदहो अच्छा छै हँ सबसे मस्त अच्छा आम हइ अच्छा छै अपने गाछके छै हँ हँ अपने गाछके छै एगदम बढ़िआँ रोतैनी नहि नहि नहि समुचे पाकल छै अपने खाय आर लै तोड़बेलियै छलै तऽ जादा रहै तऽ कहलियै बेचो लेबै एक सए रुपए किलो एक सए रुपए किलो हँ छोट छोट कए दिऔ रखैत छी आ ओहो अच्छे छै कतेक दिअ कतेक लेबै ई अस्सी रुपए किलो आम मालदहो अच्छा लागत पाँच किलो मालदहो अच्छा तोलि दै छी अच्छा हँ

अस्सी के हमर अब आरो कोनो लेबै आरो कोनो आम लेबै

एगो किसनभोग छै अच्छे छै लेकिन आम खाय छै तऽ अच्छे लागैत छै पन्द्रह किलो इहो तोलि दिऔ

हँ पुष्ट

आम हमरा अपने हए आम आब नहि छै छै अपने पास छै मङ्गाउ दुन्नु बेचैत छी आ ई तीस हजार चालीस हजार जेहन चाहबै ओहन होएत ठीक हए अब राखैत छी